आसामा बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुवारि दोरोङारि आरो नेम खान्थिफोर दङ बिनि बेलायावनो आं बुंनो सान्दों जोंनि हारिमुवारि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हाबाखौनो आं बुंनो नाजानाय जाबाय जोंनि बर' हाबाया बुंनो थाङोबा गोदो हाथासुनि हाबा जायोमोन बे हाथासुनि हाबायाव हाथा नङाबानो हाबायानो जायामोन बेबायदिनो दानि हाबायावबो मा हिनजाव गोदाननि बा दानि आरो गोदोनि दासिमबो सोलिगासिनो दङ हाबायाव हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ आथिं सुनानै सोनाय खामफ्लायाव बे खामफ्लायाव गाजोल गैयालासे खामफ्लायबासो जोंनि हाबाखौ हाबा जानाय नेमखान्थि बादि फालियो स' बेफोरनो जोंनि माखासे हारिमुवारि हाबायाव गोग्लैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुवारि बुङोब्ला बैसागु बैसागुवाव जोङो बैसागु बोथोर फैबानो गोखा गोखै जायो गोखा गोखै बुथुमो बिदिनो नखर नखर बयबो गामियाव जुमाय सोंलाय संलायो थांलाय फैलाय बयबो जालायो लोंलायो रंजायो मोसायो मेथाइ खनो बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा जोंनि बर'नि सिनायथिजों गामसा दखना बेफोरखौ गामियावनो दानानै दोरोङारि हिसाबै हारिमुवाव जोङो गाननानै ओंखारनाय जायो दोरोङारि गावनो दानानै गाननाय दखनाखौ गोदो गोदो दायोमोन नाथाय दानि जुगाव नायोब्ला एसे सोलायनायखौ नुनो मोनसै बेखौ बायनानैबो गानसै दानानै गाननायखौ खम नुनो मोनसै बेनो हारिमुवाव जोंनि गावबा गाव ट्रेडिसनेल द्रेसखौ गाननानै बैसागुखौ रंजायो मोसायो बेजोंनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गावबा गाव सेंग्राया सेंग्रा बोराया बोराय सिख्लाया सिख्ला बेबायदि टिम लानानै जोङो बैसागुखौ रंजायो बेबायदिनो गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय सोरबा सोरनिबा सोरनिबा गामियाव ज'यैबो ओंखारो सेंग्रा सिख्ला ज'जानानै लोगो नांनानै ओंखारो बिदिनो जा एसे मोनो जायनि न'वाव हाबदों जायहा जुमाय होदों जायहा ओम सेरेब होदों बिसोरनि न'वाव एसेबाबो लोंनानै फैयो बा सोरबा अननानै एसेबाबो रांफोर हरनायखौ लानानै फैयो बेफोरजोंनो जोंनि हारिमुवाव मोसाखांनायनि जेखिनि रांखावरि मोनो बेफोरखौ ज'यै मोनसे खुसिनि बेलायाव रंजाखांनायखौ आरोबाव खेबसेबाव जोबखांनानै ज'यैनो खेबसेबाव रंजानानै फोजोबनायखौ बिदायहरनायखौ नुनो मोनो जोंनि हारिमुवा बेबादिनो सोलिबोगासिनो दं हारिमुवाव जोंनि गोबां रोखोमनि हारिमुवारि फोरबो थायो बेफोरावबोबो लोगोसे बेफोरनि लोगोजों खेराइखौबो बुंनो हायो खेराइयाव खेराइया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय फुजा बे फुजा खेराइ फोरबोखौ फालिबोबाय थादों आरो दासिमबो फालिनायखौ नुनो मोनो खेराय फुजायाव दौदिनि दौदिनि नङाबानो जाया दौदिनि खारो बेफोरनि बायदि रोखोमनि खेराइ फुजाखौ ज'यैनो होयो आरो बेफोरैनो माखासे नेम खान्थिफोर फालिबोबाय थायो दोरोङारि दोरोङारियाव जोंनि गोदोनि बोरायफ्रा ओ जेखाय खबाय बायदिफोर हेबनानै बेफोरखौ फाननानै रां आर्जिनानै नखरखौ एसेबाबो सालायबोदों बेफोरनो जोंनि आसामाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुवारि दोरोङारि आरो नेम खान्थिफोरजों सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो दासिमबो नुबाय थानायखौ